کمر درد کے علاج کے لیے ہمارے گاؤں میں مقبول کچھ گھریلو علاج ہے جو ہم آج آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے ہیں جو دوائی سے بہتر اس گھریلو اپیوگ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں آج سے نہیں بہت دن سے دادا پر دادا کے زمانے سے گھریلو اپائے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے اگر کمر درد ہو تو اس میں اس انسان کو سب سے زیادہ اجوائن کا سیون کرنا چاہیے اجوائن کو پانی میں ابال کر اسے توے پانی اجوائن کو پہلے تو توے پہ گرم کر کے اسے پانی میں ابال کر اسے بھی پینا چاہیے اور اسے توے پہ بھونج کے اسے کچا بھی چبانا چاہیے اور اجوائن کا سب سے زیادہ سیون کرنا چاہیے اور رات کے کھانے میں کھانے سے پہلے بھی اور اجوائن کو کھا لینا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی سونے سے پہلے بھی اجوائن کو کھا کے سو جانا چاہیے اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور بہت آرام بھی ملتا ہے اور اگر کمر میں درد زیادہ ہو تو اس وہاں پہ جگہ درد کے جگہ پہ ادرک کا پیسٹ بنا کر بھی وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے اگر وہاں پیسٹ لگانے کے بعد اسے کوئی سوتی کپڑے سے ڈھک دینے سے اور باندھ دینے سے بہت آرام ملتا ہے ادرک کا پیسٹ لگانے سے اس کا جتنا بھی درد رہتا ہے وہ چوس لیتا ہے اور بہت جلد آرام ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ادرک کو پانی میں ڈال کے ابال کے اسے بھی پلانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر ادرک کا سیون زیادہ ہرایک چیز میں کرنا چاہیے اس سے درد جو ہے بہت آرام ملتا ہر درد میں اور ہمارے یہاں تو وہاں پہ ہلدی بھی لگایا جاتا ہے ہلدی بھی لگانے سے بہت آرام ملتا ہے ہلدی لگانے سے جہاں پہ چوٹ رہتا ہے وہاں پہ ہلدی لگا دیا جاتا ہے اور کپڑا ڈھک کے اس پہ ہلکا تیل دے دیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ہمارے یہاں آج سے نہیں بہت دنوں سے یہ سب چیز چلتا آ رہا ہے جو کہ میڈیکل اور یہ سب سے دکان کے دوائی سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر اس سب سے اگر ہو جائے تو اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو تیل کا بھی مالش کرنا چاہیے تیل کے مالش سے بھی بہت سارا ایسا درد ہوتا ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے بہت سارا تیل ہوتا ہے جو درد کے جگہ پہ مالش کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل اکثر وہاں پہ لگا کے دو تین بار اچھے سے مالش کر دینے سے درد میں بہت آرام ملتی ہے تیل جیسے کہ بہت تیل اس میں آتا ہے لگانے کے لیے جیسے کہ سکون تیل بھی ہوتا ہے وہ بھی اسے بہت اثر کرتا ہے اور خاص کر تو زیتون کا تیل ہوتا ہے جو بہت سارا فائدہ کرتا ہے زیتون کا تیل لگانے سے بہت آرام ملتا ہے اور پھر بہت سے ایسے تیل ہیں جو لگایا جاتا ہے تیل لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ کمر درد ہو وہاں پہ تیل لگانے سے درد بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اسے سب سے زیادہ وہاں پہ مالش کرنا چاہیے اچھے سے اور آرام سے اس سے بہت سارے اچھے فائدے ملتے ہیں اور پھر اسے اپنا ہیلتھ اور اس اپنا صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے اسے بہت سارے اسے آرام بھی کروایا جاتا ہے اس سے کوئی بھاری کام نہیں کروایا جاتا ہے کیونکہ اسے درد میں تکلیف ہوگا کمر میں اور پھر اگر کمر میں درد ہو تو اسے بھاری سامان بھی نہیں اٹھوا سکتے ہیں کیونکہ یہ سامان اٹھانے سے اسے زیادہ درد بڑھ جائے گی اور پھر اسے زیادہ تکلیف ہوگی اور اسے اگر کمر درد ہو کوئی بھی درد ہو اسے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس میں کھان پان کا بھی بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اسے پورے شریر میں پہلے تو اچھے سے مالش کرنا پڑتا ہے کیونکہ مالش سے بہت آرام ملتا ہے اسے سوستھ بنانے کے لیے اسے اچھے سے اپنا شریر پہ دھیان اچھا کھانا پینا کا بھی اس کا کھلایا جاتا ہے تاکہ اسے ہمت طاقت بنی رہے اسے لمبی لمبے سمے تک اسے ایک جگہ بیٹھا بھی نہیں سکتے ہیں اسے ادھر ادھر گھمانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا لاٹھی سے اسے ٹہلایا بھی جاتا ہے تاکہ اسے آرام ملے اور گھومے پھرے اور پھر اسے کچھ نشے کی نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ اسے شراب سگریٹ اور کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے اس میں کیونکہ اس میں بہت نقصان ہوتا ہے اور پھر ہمیسہ صبح شام اسے ویایام کرنا چاہیے کثرت کرنی چاہیے اچھے سے دھیرے دھیرے تاکہ اسے بہت فائدہ ملے اور اسے کھانے پینے میں بھی اچھے اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے جیسے کہ انڈا دودھ اور دال بہت سارے ایسی ہے جو اسے دینی چاہیے اور زیادہ تر ہری پتی کا بھی ہری سبجیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے پتا گوبھی پھول گوبھی پالک اور ان سب سے کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور پھر بہت سے ایسے نسخے ہیں ہمارے گاؤں میں اسی سے ٹھیک ہوتا ہے